मां केतिरियुनि क़िस्मनि जा खाधा ठाहींदी आहियां जीअं त बेसिणी भाॼी कढ़ी चांवर भिंडियूं बसर करेला बसर कोकियूं लोला बेसिणी कोकी हिकु पनीर जी भुर्जी अटे जा चिला बेसण जा चिला ॿियुनि जी बिहनि जी भाॼी बिहनि जी टिकी साबुत दाणा वड़ा पटाटे जा टुक पुलाउ कबाब खीचा पापड़ वड़ियुनि जी भाॼी फुल पताशनि जी भाॼी नौ रतन भाॼी गोआर जी भाॼी बटर पनीर शिमला मिर्चु तरे छोला भटूरा कारा चणा सुकियलु सुकियलु पीज दाल चांवर खीरिणी रायतो दाल पूरी गोभी पटाटा चनण जी दाल भुॻल सियल फुलिका सियल डॿल पोहा दाल मुङ मलाई कोफ्ता वड़ा पाव सीरो माल पुड़ो ऐं माजून इहे तमामु प्रकारनि जा खाधा मुंहिंजी नुंहुं गॾु ठाहींदा आहियूं जे अॼु मां तव्हांखे बेसण जी भाॼीअ जी रैसिपी ॿुधायां थी बेसण में बसर सन्हो कटे सावा मिर्चु खसखस थोरो गिहु विझी लूणु टिक विझी टिकियूं ठाहे तरे जो सन्हो बसर करे थोरा थोरो पिंक करे उन में टमाटा धाणा लूणु विझी मथां टिकियूं सिॼाए करे पंद्रहंनि मिंटनि में भाॼी ठाहे लास्ट में थोरो गर्मु मसालो विझी करे भाॼी तयारु थींदी आहे हिन खां पोइ मां तव्हांखे मिठीअ में अटे जी रीति थी अटे जे सीरे जी रीति थी ॿुधायां थी गिह में कण्क जो अटो उन में विझी गैस ते भुञी भुञी उन में गर्मु पाणी करे पोयों उन में खंडु विझी पोइ भुञी भुञी करे ॾह मिंटनि लाइ रखी करे पोइ घुमाए करे सीरो तयारु थींदो आहे